میں دہلی سے ابھی منالی پہنچا ہوں اور مسافر کے طور پر میں یہاں گھومنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن یہاں پہنچنے کے بعد رہائش کے لیے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے یہاں پہ کوئی ایسی آس پاس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہیں جو میرے مطابق ہو اور میں اس میں رہ سکوں تو اس طرح کی چیزیں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے اور اسی طرح کھانے پینے کے متعلق آس پاس میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہیں جو میرے مطابق وہاں پہ کھانا ہو اور میں اسے لے سکوں منالی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بری تعداد میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں لیکن میرے مطابق وہاں پہ وہ ساری چیزیں وہ ساری چیز کی سہولیات نہیں ہیں جس کے جو میرے لیے موجود ہو یا جس کا میں میں منتظر ہوں لیکن بہت ساری مشکلات ہے اس طرح کی چیزوں کا میں نے سامنا کرنا پرا کھانے سے متعلق ہو رہنے سے متعلق ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے پیش آئی ہے منالی کے اندر